जय झूलेलाल दादा मां तव्हांखां विच में चम्पलु वरती ऊची कंपनीअ जी वरतीमांव माहंगी वरती उहा वरी स लॉकडाउन जे करे लॻे तो मूंखे रखियल स्टॉक मिली वियो आहे जो ख़राब थी वियो आ्हे त हाणे त तव्हां ई छो कयो तां महिरबानी कयो छा करिणो आहे हाणे छो जो हाणे वरतमि बि कास्टली भई सुठी हलंदी मूंसां पर मूंसां जल्दी ख़राब थी वई त उनमें कुझु प्रॉब्लम आहे तकलीफ़ आहे छा त मुंजो चेंज करे ॾियो या त मूंखे पेसा रिटन कयो छोजो चम्पलु मां तां तव्हांखां हर दफ़ा वठंदी आहियां हिन बार ई मुंहिंजो ख़राबु चम्पलु निकितो आहे छो लॉकडाउन जे करे प्रॉब्लम आहे तकलीफ़ आहे या कुझु आहे मूंखे उहो सम्झ में न आहियो तव्हांखे जीअं करिणो आहे ॿुधायो मूंखे ऐं चम्पल बि चम्पलु निकितो ई न आहे सुठो मुंहिंजो त हाणे मां हेॾा पेसा बि तां वटि ख़र्चु कया हिकु ऊची ऊची कंपनी जी बि वरतो तंहिंखां पोइ बि मूंखे उहो शइ सुठी न निकिती आहे चम्पलु सुठो न निकितो आहे त हाणे छ छा कयां मां तां हाणे चेंज करे ॾेयो या त वापसि कयो या त पेसा ॾेयो वापसि कयो ॿी ॿी शइ फिराए करे चम्प्लु ॾेयो मूंखे जीअं मुंहिंजो कवर थी वञे